हेलो हँ समीर औ हँ की हाल चाल ठीक अछि हँ औ हमरा एहिठाम एगो काज अइ जाहिमे हमरा बहुत रास दूधके आओर पनीरके काज अइ से अहाँ दूध उपलब्ध करा सकै छी कतेक से हँ कमसँ कम पनरह सओ लीटर दूध चाही आओर पचास किलो पनीर चाही तऽ अहाँ कतेक रेटमे कोना की देब हमरा पनीर आओर दूध से कहू हँ ठीक छै तऽ दूध एखन उनतीस रुपैआ सुधाके रिटेल प्राइस छै तऽ अहाँ कतेमे देब एहिमे कतेक डिस्काउन्ट करब हमरा एक टका ठीक छै तऽ अठ्ठाइस रुपैआ भेल तऽ एकर हम एडवान्स पठा देब आओर पनीरके रेट कहू पनीर दू सओ चालिस एहिमे कतेक डिस्काउन्ट करब बीस रुपैआ ठीक छै आबिके बात करै छी अहाँसँ